हांवें काही दीस पयलीं मामा अर्तांतल्यान एक प्रोडक्ट ऑर्डर केल्लो आनी आनी काही दीस म्हणल्यार एक आतां म्हयनो जावपाक आयलो हांव तो यूज करता आनी तो म्हाका इतलो बरो आयलो प्रोडक्ट म्हाका न्ही ल्हान आसतनाच्यान अशें चड अशें आंगार प्रोडक्ट सुटूच जायनाशिल्ले किदेंय मातशें लागलें जाल्यार रोकडें म्हाका पुळयो येताल्यो मेन म्हटल्या म्हजी स्कीन आसा पय ती सामकी अशी नाजूक आसा नाजूक म्हणल्या अशी पातळ कशी आसा इवन म्हाका कोणूय असो मूय सुद्दां चाबली चिमटो सुद्दां कोणीय काडत जाल्यार रोकडी तामडे जावन अशें रॅश कशें येतालें ल्हान आसतनाच्यान म्हजें तशीच आशिल्ली आनी आतां हांव लग्न जालें सो म्हजी आतां डिलीवरी जाली म्हाका एक दोन बाबू आसा सो ते हेतूंतल्यान म्हाका कसलेंच म्हणजे तेन्ना प्रेगनेंन्सीन म्हाका कसलेच क्रीम आनी किदें लायले सुद्दां जाल्यार सामकी रॅश येताली स्ट्रेच मार्क्सां खातीर हांवें तेन्ना क्रीम हाडिल्ली आनी ती इतकी म्हाका माल पडली की आजून सुद्दां म्हाका ते ब्लॅक ब्लॅक स्पोट्स तशेंच आसा म्हजे स्किनीचेर सो हांवें ती स्पोट्स रिमूवल आनी मोस्चुरायजर म्हणून हांवें दोन मामा अर्थांतल्यान क्रीम घेतलेली सो म्हाका तें इतलें बरें आयलें डाक स्पोट्स रिमूवल ते आसा पळय तें लावन लावन म्हजे सगळे दाग आनी किदें आसा पळय ते गेले आनी बॉडी लोशन इतकें बरें आयलें म्हाका की म्हाका लायतनाच म्हजी स्कीन इतकी सामकी सॉफ्ट जाल्या आतां की म्हाका अशें दिसता की हांव म्हज्या ओल्ड डेज म्हटल्या हांव म्हज्या भुरगेंपणान अशें परत पावलें अशें दिसता सामकी बरी आनी कसलोच त्रास म्हाका तो हेजो जावना रेशूय येवना स्कीन म्हजी डार्कूय जावना तामडीय पडुना कांयच जावुना सो म्हाका अशें दिसता की तो प्रोडक्ट सामको बरो आयलो कम्पेर्ड टू अदर प्रोडक्ट आनी म्हाका अशें दिसता की होच प्रोडक्ट सगल्यांनी घेवपाक जाय इवन हांव म्हज्या भयणीक सुद्दां होच प्रोडक्ट दिला आनी ताका हो यूज कर म्हटलेलो हांवें सो तेंय म्हाका सांगतालें की आयलो प्रोडक्ट बरो म्हणून पूण आजून ताणें सारको यूज करूं नासतलें मे बी हांव आतां जालो आतां म्हयनो जालो यूज करता म्हाका तो सामको प्रोडक्ट बरो आयलो